हिकु दफ़ो असां सभु दोस्त बैंगलोर विया हुआसीं पर हुतां जी जेका भाषा हुई उहा असां न पिया सम्झी सघऊं ऐं ना ई साम्हूं वारा असांजी भाषा सम्झी सघनि पिया असांखे हेॾी तकलीफ़ न थी छो की असां उतां ई जेका लैंग्विज आहे हुन मां असां बेसिक थोरी थोरी शयूं असां फ़ोन मां सिखी विया हुआसीं जंहिंसां असांखे वधीक तकलीफ़ न थे पर वधीक सुठी तरह असांखे उते हुननि सां कान्टैक्ट करण लाइ असां हिक ॿिए माण्हूअ जो सहारो वरितो जेको ॿई लैंगग्विजूं समझे पियो असांजी ऐं हुतां जे माण्हुनि जी हुन माण्हू असांखे ॾाढो सहारो ॾिनई ऐं हुतां ई असांखे जेका बि प्राब्लम हुई हुन करे साल्व थी वेई उहो माण्हू साम्हूं बि जेको हूअ चयनि पिया असांखे समझाए पियो ऐं जेको असां चऊं पिया उहो साम्हूं समझाए पियो जीअं असांखे कुझु रोटीअ जो ऑर्डर या कुझ बि सामान वठिणो हुओ या असांखे किथे वञणो आहे किथे पहुचणो आहे त गाॾियुनि वारनि खे या टैक्सी वारनि खे उहो माण्हू ई समझाए पियो की असांखे हिते हिते वञणो आहे ऐं हू असां सां गॾु ई हुजे पियो